देखियौ गीजर जहन हम लगेलहुॅं तऽ हमरा कनिक समयके बचत भऽ गेल ठण्डामे से आब देरी भऽ जाइ छलए स्नान करबामे एहिमे की होइया तऽ हम से समय पर नहा लै छलहुॅं हँ गरम पानि भऽ जाइ छलैया तऽ ठण्डा नहि लगै छलय तऽ हमर काज आ समय दुनू के लेल ओ उपयुक्त रहै छलय आ हमरा से समयके बचत भऽ जाइ छलय ताहि दुआरे गीजर हमरा लेल कनी उपयोगी जरुर बुझायल आ अछि